بہت سے مارکیٹ ہیں جس سے ہم لوگ شاپنگ کرتے ہیں جیسے امیر النساء ہوا پھر سی ٹی یو ہوا اور پھر آن لائن بھی کرتے ہیں جیسے کہ آن لائن میں فلپ کارٹ ہوا میشو ہوا تو ان سب چیزوں سے ہم لوگ ان سب کے ذریعے ہم لوگ شاپنگ کرتے ہیں